हमारा हिन्दी मुख्य भाषा है जिससे जितने कवि हुए पहले सब हिन्दी में भी अपना व्याख्या दिया चाहे बहुत पहले माननीय श्री गोस् गोस्वामी जी महाराज जब रामायण की रचयिता जब रामायण का को लिखे तो हिन्दी भाषा में लिखे इसलिए हमारा हिन्दू जे हिन्दी भाषा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भाषा है और हमारे हिन्दी भाषा को यापन करने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और हमारे हिन्दी भाषा को सीखते हैं और सीख के अपने अपने देश में जाकर हमारे भाषा का प्रचार करते हैं हमारे यहाँ जितने भी कवि हुए कोई भी लेखक हुआ पहले वो अपना जो है कविता लिखा कोई भी कविता लिखा वो हिन्दी में लिखा इसलिए हिन्दी जो है हमारी मातृभाषा है हम उस भाषा पर अपना गर्व करते हैं की हम भारत भारतीय हैं और हमारा मुख्य भाषा जो है हिन्दी है